منفرد رہا رہایش یا روم اسٹے کی بات کی جائے تو اُتّر پردیش کے اندر سیاح بہت ساری منفرد رہایش رہایشوں کا اور ہوم اسٹے کا استعمال کرتے ہیں اور یہاں آ کر کے اُن کو یہاں کی تہذیب یہاں کی ثقافت اور یہاں کی تاریخ کے بارے میں پتہ چلتا ہے اور اِسی طرح سے بہت سارے ہوم اسٹے اور منفرد رہایش ایسی ہیں جو ہماری ریاست میں بہت مشہور اور بہت معروف ہیں جیسے کہ یہاں پر تاج ہوٹل بہت مشہور ہے ثانیہ پیلیس بہت مشہور ہیں اور ریڈینس ہوٹل یہ بھی ہمارے علاقے میں اور ہماری ریاست میں بہت مشہور ہیں باہر کے لوگ یہاں پر آ کر کے لُطف اندوز ہوتے ہیں اور اِسی طرح سے وہاں کی سروس بہت اچھی ہوتی ہے تھوڑی مہنگی ضرور ہوتی ہے لیکن قابل تعریف اور قابل ستائش ہوتی ہے